اگر کہیں ہم کو سفر کرنے کا موقع ملا تو میری کوشش یہی رہے گی کہ میں انڈیا کے مشہور شہر انڈیا کی ثقافتی راجدھانی جس کو عروس البلاد بھی کہا جاتا ہے یعنی تجارتی راجدھانی ممبئی جانا میں پسند کروں گا کیونکہ ممبئی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ انڈیا کے کونے کونے سے لوگ آتے ہیں کام کرنے کے لیے ٹہلنے کے لیے اور بھی دیگر ضروریات کے تحت اور ممبئی جانا میں اس لیے پسند کروں گا کیونکہ ممبئی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر بہت ہی یونک اونک یونک یونک جنگہیں ہیں جیسے اگزامپل کے طور پر تاج ہوٹل حاجی علی درگاہ مرین ڈرائو جوہو چوپاٹی بھنڈی بازار محمد علی روڈ اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں اور ممبئی میں تو آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ ممبئی میں بہت سارے ایکٹروں کا گھر ہے جس کو دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں اور لوگوں کی تمنا بھی ہوتی ہے کہ میں ایکٹروں کا گھر دیکھوں کیسا گھر ہوتا ہے ایکٹروں کا جو ادا کار ہوتے ہیں خاص طور پہ جو بڑے بڑے ادا کار ہیں انڈیا کے تینوں خان شاہ رخ خان سلمان خان عامر خان اور بھی دیگر جو ہیں امیتابھ بچن

اگر مجھے سفر کرنے کا موقع ملا تو میں ضرور تینوں خان کو ضرور تینوں خان کے گھر کو ضرور دیکھوں گا خاص طور پہ شاہ رخ خان کا جو منت جس کو منت کے کے نام سے جانا جاتا ہے اس کو میں ضرور دیکھوں گا اس کو دیکھنے کی میری ضرور بہت خواہش ہے اور سلمان خان کا گلیکسی اپارٹمنٹ جس کو کہا جاتا ہے اور عامر خان کا گھر اور اور بھی دیگر اور ممبئی کے مشہور تاجر ممبئی ہی کیا انڈیا کے پورے دنیا کے مشہور تاجر بزنس مین مکیش امبانی جن کا گھر بھی کافی اچھا ہے ممبئی میں جن کو بھی لوگ دور دور سے دیکھنے آتے ہیں ان کو بھی دیکھنے کی میں کوشش کروں گا ان کے بھی گھر کی دیکھنے کی میں کوشش کروں گا اور بھی ممبئی میں بہت سی جگہیں ہیں اب تو نیو ممبئی بھی بن گیا ہے نیو ممبئی میں فلم سٹی ہے جس کا لوگ دورہ کرتے ہیں فلم سٹی جہاں فلمیں فلمائی جاتے ہیں جہاں فلموں کی شوٹنگیں ہوتی ہیں بہت بڑی بڑی فلموں کی شوٹنگیں ہوئیں ہیں یہ سب چیزیں ہیں ممبئی ممبئی میں جس وجہ سے ممبئی میں ممبئی کو ایک الگ سے ایک الگ نظر سے دیکھا جاتا ہے اس وجہ سے لوگ پسند کرتے ہیں ممبئی جانا اور ممبئی میں بہت ساری چیزیں ہیں اور بھی الگ الگ ممبئی کا ریلوے اسٹیشن چھترپتی شیوا جی ریلوے اسٹیشن جو باہر سے دیکھنے میں ایک الگ نظر آتا ہے اس کو بھی لوگ بہت دیکھنا پسند کرتے ہیں اور بہت ساری جگہیں ہیں ممبئی میں جس کو دیکھنا میں پسند کروں گا